जशें म्हाज्या आवयन बापायन म्हाका म्हजी करियर करपाक अडखळ्ळें ना तशें म्हाज्या भुरग्यांक अडखळचें ना फुडाराक म्हाज्या भुरग्याक जर बँकेन ह्या क्षेत्रांत आपलो करियर करपाक जाय आसा जाल्यार ताका हांव म्हजो पुराय सहकार दितलो तशेंच ताका हेर कसलेंय क्षेत्रांत लेगीत करियर करपाक जाय आसा जाल्यार तेका मनाय ना ताका ताचो पर्याय स्वताक जाय तसोच घेवपाक पुराय हक आसतलो जर तो बँके हातूंत करियर करतलो जाल्यार ताका हांव व्हडल्यांतलो व्हड कॉलेज तेजे एडमिशन करतलो ताका जाय तसो सहभाग म्हाज्यांत करून येता तो हांव करतलों जर ताका फुडलें शिक्षण शिकपाक विदेशांत वचपाक जाय जाल्यार ताका विदेशांत लेगीत धाडटलो जसो ताका आपलो फुडार बरो तरेन घडोवपाक जाय तसो ताका घडोवचें अशी म्हाजी इत्सा आसा